हँ हेलो अ देखियौ एहि बीच मे हम जे छै से बहुत जादा सुधार कइये रहल छियै से तऽ अहाॅं देखिये रहल छियै जे हर स्कूल मे जे छै से हम शिक्षक के जादा बहाली केलियै आओर शिक्षक के हर शिक्षिका के हम बहुत जादा हम बहाली केलियै साथ मे जे छै से हम पढाइके मामला मे बहुत जादा काफी जादा ध्यान दए रहल छियै बच्चा सबके हम सेहो जे छै ड्रेस वगैरह सेहो वितरण कए रहल छियै आओर साइकिल सब सेहो वितरण कए रहल छियै बच्चा सब के हमसब जे सहयोग रहै छै कि जते बढिआँ भए सके ओहिके लेल आदमी सब के हम जे जे छै से कहै छियै टीचरो सब के शिक्षको सब के जे छै हम जादा बताबै छियै कि जे छै से जते बढिआँ सऽ बढिआँ शिक्षा होइ जे बिहार मे देल जाय आब बताउ की करियै हम हँ बिलकुल पहुँचै ओहि

अ ओहिके लेल जे ओइके लेल जे छै से बिलकुल जे छै से बच्चा जे छै से जते शिक्षा सऽ जुरल रहतै ओते बढिआँ बात छै साथ मे इसकुल करतै आओर साथ मे अलग सऽ ट्यूशनो पढ़ि लेतै आओर बच्चा के जे छै से शिक्षा के व्यवस्था आओर बढिआँ बनि जेतै बच्चा के जे छै से ओहि सऽ नॉलेज आओर काफी जादा हेतै आओर जे छै से बच्चा के जब जभिये नॉलेज हेतै तऽ एक दोसरा के जे छै से बीच मे नॉलेज बटेतै ओहि सऽ जे छै से काफी शिक्षा व्यवस्था आओर बढिआँ बनतै आओर जे छै बच्चा के लेल ई भविष्य मे काफी जादा काम भए सकै छै

अइ अइ जी एहि बारे मे जे छै से हम पूरा बिलकुल बहुत बढिआँ सऽ ध्यान देने छियै बीच मे जे छै से काफी जादा शिक्षा पऽ बहुत जादा ही ध्यान देलियै बीच मे आओर दिन प्रतिदिन हम जे छै से शिक्षा के आओर बढिआँ बनेबै दिन जे आओर बच्चा बढिआँ सऽ बढिआँ शिक्षा मिल सकै आओर डिजिटल दुनिया मे जे छै से सब किछु जे छै से आओर बच्चा के बढिआँ मिलतै शिक्षा के सिस्टम

ठीक छै तऽ एहि बारे मे ठीक छै एहि बारे मे हम बहुत बढिआँ ध्यान देलियै ओहिके लेल अहाँ धन्यवाद ठीक छै रखै छी तऽ बाद मऽ बात करै छी